मेरै घर ना गार्डन इक बड़ा शैल ऐ मतलब कि बगीचा ऐ बड़ा शैल ऐ ते ओह्दी में देखभाल करनी ऐ ओह्दे बिच्च समझो कि फ्रूट उगाए दे न ते सारा कुछ उगाए दा ऐ ओह् जेह्ड़े फ्रूट न ओह् अस घर खन्ने न लोकें गी बी खलान्ने न में बड़ी मैह्नत करनी ऐं ओह्दे में आखनियां कि जेह्ड़ा बजार दा चीज आह्नियै खानी ऐ ओह्दे बिच्च ते असें कोई फायदा निं ऐ ओह्दे उप्पर ना ओह् पानी त्रोंकदे रौंह्दे त्रोंकदे रौंह्दे फेर असें गी दिंदे पता निं पंदरें दिनें अट्ठें दिनें साढ़े तक पुज्जनी न जेह्ड़ी ओह्दे बिच्च जिन्नी बी ताकत होंदी ना ओह् सारी ताकत ते चली गेदी होंदी ऐ ते असें गी पिच्छुं दा केह् थ्होंदा ऐ पैसे खर्चियै बी असें गी कोई मतलब कि नेईं थ्होनी शैल चीज खानें गी असें गी समझो कि ओह् नेईं थ्होंनी शैल चीज खाने ओह्दे बिच्च असें गी ना अद्धा बी फायदा निं होना अस अगर घर अपनै मैह्नत करगे जैदा निं होग साढ़ै किन्नू मसमी संतरा एह् होग साढ़े ग्रांऽ बिच्च इन्ना हारा गै होग असें गी तामिं इन्ना फायदा होना कि अस आपूं खागे कुदै ते बच्चें गी खलागै तां कि अस जेह्ड़ी कि उ'नें गी स्हेई चीज खलाई सकगे ते आपूं बी खाई सकगे जे अस बजार जागे उत्थूं दा अस चीज लेओगे असें गी कोई पता निं ऐ कि कदूं दी ऐ कदूं दी नेईं ऐ असें गी एह्दी बारै च कोई जानकारी नेईं ओह्दे उप्पर किन्नी दोआई उ'नें लाई दी ऐ छनाकी दी कोई असें गी पता निं असें खुश होइयै खाई लैनी ते ओह् जेह्ड़ी केह् साढ़ी सेह्त लेई नेईं ठीक ऐ साढ़े बच्चे औने आह्ली पीढ़ी ऐ निक्के निक्के बच्चे न उं'दी सेह्त खराब करग अगर अस मां प्यो आपूं मैह्नत करगे ते आपूं बी खागै अपने बच्चें गी बी खलागे अपने रिश्तेदारें गी बी देगे ते ओह्दे कन्नै केह् होना अस बी थोह्ड़े ठीक रौह्गे साढ़ी सेह्त ठीक रौह्ग साढ़े बच्चें दी ठीक रौह्ग मतलब कि उं'दी ठीक रौह्ग रिश्तेदार नांऽ लैंगङ कोई हून दिक्खी लैओ तुस कि मेरी इक भैन ऐ ओह् जम्मू रौंह्दी ऐ ते ओह्दा ओह्दै घर दो तिन्न कमरे न निक्के निक्के मसां अंदर गै उ'नें ओह् करी सकदी ऐ कोईं ओह् फुल्ल निं उगाई सकदी कोई ओह् सब्जी निं ओह् मेरे घर औंदी ग्रांऽ बिच्च बड़ी खुश होंदी कि तूं बड़ी सब्जी उगाई दी ऐ तूं बड़ी मतलब कि ओह् ऐ खुशकिस्मत ऐ कि तूं घरै दी खांऽ दी ऐ अस बजार दी खन्ने आं ते कोई पता निं ठीक ऐ निं मेरे घर आंदी में जेल्लै उस्सी सब्जी पाई दिंन्नी में उस्सी जेल्लै मतलब कि मतलब कि मक्क राई दी होंदी ऐ असें मक्क दा मक्क पाई दिन्नी आं ओह्दा आटा समझो कि आटा पाई दिन्नी ऐं ते ओह् बड़ी गै जैदा खुश होंदी आखदी कदें मेरे घर बी जगह होंदी ही ते आमीं एह् साग कड़म पालक सारा कुछ लांदी ही कोई मतलब कि फल्ल दा बूह्टा लांदी ही ते कोई फल्ल घरै दा खंदी ही जि'यां तूं मिगी देआनी ते में बी कुसै गी दिन्नी ही ते ओह् मुल्ल आह्ली चीज में आपूं केह् खानी ते कुसै गी केह् देनी ओह्दी ओह् ते इ'यां गै होएया कम्म घर जेह्ड़े अस लोग न ग्रांऽ बिच्च रौंह्ने न तोड़ी खन्ने न इन्नी बंड़ने बी ऐं होर अपने आप च बड़ा अस खुशी असें गी मैह्सूस होंदी ऐ कि में आपूं मैह्नत करियै ते सारें गी समझो कि में ते खुशकिस्मत ते ओह् बड़ी खुश होंदी मेरे घर आइयै फिर मक्की दा आटा पाई देओ आखदी कनका दा आटा बी ओह् लैओ ओह् चिट्टा आटा ओह् नेईं खलोंदा नेईं कुछ में उस्सी ओह् आटा बी पाई दिन्नी देसी आटा बड़ी खुश होंदी कि में देसी आटा मिलेआ मिगी ते मतलब कि फिर ग्रांऽ बिच्च गै एह् कम्म होई सकदा शैह्र दे लोकें दे ते जगह निं ऐ ओह् गमले च पाई पाई लांदे न लेकिन ओह् मिट्टी बी ग्रांऽ दा लेनी ऐह्ल बी ग्रांऽ दा लेना बाकी उ'नें गी कोई तजर्बा निं होंदा उ'नें गी कम्म करने दा कोई तजर्बा निं ऐ उ'नें गी उ'नें गी पता निं केह्ड़े टैम उप्पर केह्ड़ा ऐल पाना केह्ड़ा नेईं पाना असें गी देसी ऐल असें गमां रक्खी दियां न उं'दा गोआ बी होंदा ऐ असें ओह् बी कम्म लाना खेत्तरें च सु'ट्टना शैल पक्कदा गोआ फिर अस ओह्दा सब्जियें गी ऐल बी दिदें आं साढ़ियां सब्जियां जेह्ड़ियां कि दोआई कोला बचदियां न जेह्ड़ियां कि उस दोआई कन्नै पाली पाली सब्जियां असें खानियां अस देसी ऐल जेह्ड़ा कि साढ़ी गमें दा कन्नै अस दुद्ध पी लैन्ने गमें दा कन्नै असें गी ऐल कम्म देई जंदा ओह् समझो कि जेह्ड़ा कि अस अपनियां सब्जियें गी देई लैन्ने ते सब्जियें गी देने कन्नै साढ़ियां सब्जियां जेह्ड़ियां कि शैल होंदियां न कोई उ'नें गी दोआई निं अस स्प्रे निं करने कोई किश निं करने देसी गै मतलब कि अस कम्म करियै ते बिना ओह्दै अस कि ओह् करी लैन्ने ऐं साढ़ी सेह्त लेईं बिल्कुल ओह् हानिकारक नेईं ऐन क्योंकि असें ओह्दे बिच्च कोई दोआइयां निं कीतियां ओह् कीतियां ते कोई अस शैह्र निं गे दोआइयां लैने गी कोई किश निं ते ओह्दे कन्नै इ'यां होआ की असें गी फायदा गै फायदा होएआ कि अस थोह्ड़ी मती बमारियें कोला बचे न कम्म करने कन्नै साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ कि बड़ी गै ठीक रौंह्दी ऐ अपने चार कुछ होएआ घर ते उगाया अपनै प्यौकै बी भेजेआ इत्थै बी भेजेआ उत्थै बी भेजेआ जे साढे कोल होग गै कक्ख निं अस आपूं गै किलो चीज आनियै खागे अस कुसै गी केह् देगे ते केह् अपने आप च मतलब सोचगे कि अस देई सकने आं अस किश निं देई सकदे मुल्लें लेइयै ते अस किश निं लेकिन घर होग असें गी इक ते असें गी जेह्ड़ा साढ़ा गार्डन होग फुल लग्गे होगङन सब्जी लग्गी दी होग जेल्लै कसान अपनी मक्की दिक्खदा कनक गी दिक्खदा उस्सी बड़ी खुशी होंदी उस्सी खाने कोला जैदा ना उस्सी दिक्खने बिच्च खुशी होंदी ऐ तुस ओह्दे बिच्च चली जाओ अपने जेह्ड़ा तुसें कि बनाए दा होंदा पार्क बनाए दा होंदा ओह्दे बिच्च जेल्लै तुस खड़ोई जाओ सब्जी लग्गी दी होग थुआढ़ी मक्क कनक लग्गी दा होग तुसें अंदर तक्कर इन्नी खुशी औनी कि मैं दुनियां कोला सबतूं बड्डा मीर ऐ कसान जेह्ड़ा अपने आप च इ'यै समझदा कि अ'ऊं सभनें कोला अमीर ऐं हैं कि अमीर कि'यां कि अपने खेत च खड़ोइयै उस्सी बड़ी जैदा खुशी मिलदी ऐ अपना कम्म कीते दा जिसलै उस्सी सामनै आंदा ते भई में एह् कीते दा हा ते दिक्खो जी एह् अज्ज सब्जी होई ऐ उस्सी दिक्खी दिक्खियै खुशी मिलदी ऐ हून में अपनें घर दी ताजी सब्जी खागा बिना मलावट आह्ली खागा ते मिगी बड़ी जैदा खुशी होनी ऐ ते मेरी मैह्नत जेह्ड़ी के अग्गे आई ऐ ते मैह्नत करने दे बगैरा ते किश बी नेईं ऐ मैह्नत अस अगर इ'यां गै लत्तै पर लत्त चाढ़ियै बेई रौह्गे ते इक तां असें गी बमारियां लग्गी जानियां दूआ असें गी जेह्ड़ा कि कुसै कुसै ने घेरी लैना ऐ बमारियें ते ओह्दा कोला बैह्तर ऐ कि अस कोई कम्म करचै ते एह् करचै कि अपने लग्गी रौह्चै ते अपने बी सारा कुछ ठीक ठाक